साड़ी दोकानमे लेलियै कम्मे दाममे बहुत नीक साड़ी पकड़ेलै खूब बढ़िआँ रङ्गो बढ़िआँ छै साड़ियो बढ़िआँ छै सूतो बढ़िआँ छै साड़ी बहुत बढ़िआँ पकड़ेलै तऽ बेटी सभके कहलियै कहलकै कोन दोकानमे फलाँ दोकानमे लेलियै बड़ साड़ी नीक हइ कहलकै हमरो खरीदा दे तऽ ओहो घरमे देखलकै साड़ी कहलकै बड़ नीक साड़ी हइ कतेमे भेल हन बड़ा सुविधामे भेलय साड़ी दामो कम चीजो बढ़िआँ गामो घरके कहलकै फलाँ कोन दोकानमे लेलियै साड़ी बहुत नीक हइ बहुत बढ़िआँ हइ सूतो बढ़िआँ छै साड़ियो बढ़िआँ छै रङ्गो बढ़िआँ छै कहलकै जे हमरो खरीदा दै हमर बेटियो सभ कहलकै जे हमरो खरीदा दिहऽ बता दिहऽ दोकान हम जेबय ई साड़ी बहुत पसन्द हइ बहुत रङ्ग पसन्द हइ सूत पसन्द हइ बहुत लम्बा चौड़ा साड़ी बढ़िआँ छै पकड़ेलै हन हमरो बता देब गामो घरके लोक कहलकै जे कहाँ साड़ी खरीदलियै कहलियै फलाँ दोकानमे साड़ी किनलियै बहुत साड़ीके सूत बढ़िआँ छै रङ्ग बढ़िआँ छै देखियौ साड़ीके लम्बाइ चौड़ा छै ई साड़ी भरि देह लागय हइ बढ़िआँ लागय हइ देहपर हमरो खरीदा दे हमहुँ साड़ी दोकानमे जेबय लेबय बढ़िआँ साड़ी छै बेटियो पुतोहु कहलकै पुतोहु कहलकै कि जे बड़ साड़ी नीक प प पकड़ेलै हन कोन दोकानमे लेलखिन रहय कहलियै फलाँ दोकानमे लेलियै साड़ी बहुत नीक पकड़ायल बढ़िआँ भेल भने लऽ लेली हमरो खरीदा देथिन हमरो अर्जवला साड़ी छै कि नहि छै हँ छै सभ रङ्गके साड़ी छै हमरो खरीदा देथिन बेटियो सभ कहलकै कि जे हमरो किना दिहेँ हमरो किना दिहेँ सभ बेटी सभ कहलकै गाँवो घरके लोक सभ कहलकै जे साड़ी बड्ड नीक छह बड्ड नीक पकड़ायल साड़ी दामो कम से मीडियमोमे दामो कम लेलकै साड़ी बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ हइ बहुत नीक छै कहलकै बता देलियै दोकान गेलै ओ दोकानमे ओहो अनलकै साड़ी ओहो अनलकै साड़ी खरीदलकै बहुत नीक कहय बहुत दोकानमे बढ़िआँ साड़ी सुविधा देलकै हन पाइयो कम लागलै साड़ियो बढ़िआँ भेलय सूतो बढ़िआँ छै रङ्गो बढ़िआँ छै साड़ी देहपर बहुत बढ़िआँ खिलय छै साड़ी बहुत बढ़िआँ पकड़य लै बहुत नीक दोकान फेन ओइ दोकानमे गँहिकी सभ जेतय लेतय ओइ दोकानके बहुत बड़ाइ करतइ गँहिकी सभ बहुत साड़ी बढ़िआँ छै सभ ओकरा कने ओकरा कने ओकरा कने सभ जेतय खरीदे लै ओइ दोकानमे साड़ी साड़ी बहुत नीक छै साड़ी जानलियै बहुत नीक छै साड़ी सभ खरीदलकै हमर बेटियो खरीदलकै गेलय बतेलियै खरीदके आनलकइ बहुत नीक साड़ी रङ्गो खूब बढ़िआँ पकड़ेलै बेटियो सभ कहलकै हँ साड़ी बढ़िआँ छै पाइ लागल तऽ लागल साड़ी चीज बढ़िआँ यऽ चीज बढ़ियाँ हइ कहलकै किनलकै देखलक भरि दिन साड़ी भेलय बढ़िआँ साड़ी खूब रङ्गदार खूब बढ़िआँ खूब सूत बढ़िआँ मिलल सभ देखलकै सभ लेलकै सभ खुशी भेलै साड़ी देखके बहुत दोकानवलाके बढ़िआँ भेलय बहुत खुश खुश भेलय साड़ी देख देखके बहुत बढ़िआँ दामो कम साड़ियो ठीक बहुत खुश भेलय साड़ी देख कऽ गाँवो समाज गेलय साड़ी किनय लए बेटियो सभ आर गेलय साड़ी किनलकै देखलकै कहलकै बहुत बढ़िआँ साड़ी पकड़ायल बहुत दामो कम मीडियममे बढ़िआँ साड़ी भेलय बढ़िआँ साड़ी किनके आनलकै सभ रङ्गके दोकान हइ सभ रङ्गके चीज रखय हइ बहुत चीज सामान हइ दोकानमे सभ रङ्गके रखय हइ सामान साड़ी साया कपड़ा ब्लाउजके कपड़ा ओढ़ना चद्दर सभ चीज रखय हइ सभ चीजके दोकान करय हइ ओइमे बहुत सुविधा दोकान बहुत बढ़िआँ दोकान हइ बहुते नीक हइ कपड़ियो बढ़िआँ छै दऽ दै छै छौंड़ा बढ़ाके दऽ दै छै कपड़ा लत्ता बढ़िआँ छै नीक छै कपड़िया बहुत बढ़िआँ छै एगो मिलो हइ कपड़ियाके गोदाममे धऽ दै छै बहुत बढ़िआँ हइ बहुत बढ़िआँ दोकानदारके बढ़िआँ चीज पकड़ायल बढ़िआँ चीज पकड़ायल बढ़िआँ चीज पकड़ायल खूब बढ़िआँ नीक नीक साड़ी नीक साड़ी नीक साड़ी दोकानदारो बढ़िआँ छै